भारत में सबसे ज्यादा सफर रेल गाड़ियों में करते हैं लोग उसके लिए रिजर्वेशन बहुत दिन पहले से कराना पड़ता है और अगर कोई रिजर्वेशन नहीं करा पाता है तो जनरल डिब्बों में बड़ी परेशानी आती है जगह नहीं मिलती है लोग झगड़ा करते हैं बेठने नहीं देते हैं एक दूसरे को अपनी अपनी सीटें रोक रोक के बैठ जाते हैं दूसरों को बैठने नहीं देते हैं सामान रखने नहीं देते हैं इसलिए लोग परेशान होते हैं कई कई स्टेशनों पर पानी नहीं मिलता है पानी की व्यवस्था नहीं रहती है बच्चे रोते हैं कहीं खाने की व्यवस्था नहीं रहती है तो व उसके लिए भी लोग परेशान होते हैं कहीं कहीं स्टेशन पर बहुत कम देर ट्रेन रूकती है लोग उतर कर पानी नहीं ला सकते हैं खाना नहीं ला सकते हैं और अगर जो रिज रिजर्वेशन में बैठे हैं उन लोगों को भी परेशानियाँ आती है उसमें भी लोग जनरल के समान घुस जाते हैं बैठ जाते हैं रिजर्वेशन वालों को परेशान करते हैं उनकी सीटों पर बैठ जाएँगे झगड़ा करेंगे उठेंगे नहीं और परेशान करते हैं लोग बैठने के लिए केह उधर जगह नहीं है तो हम क्या करें हम तो रिजर्वेशन में घुस गए बहुत से त्यौहार ऐसे आते हैं जो भा भारत में रेल वेल रेल के ऊपर लोग छतों पर बैठ बैठ कर यात्राएँ करते हैं उनकी जान को खतरा रहता है इसलिए रेल सुविधाएँ बढ़ाना चाहिए हर स्टेशन पर पानी खाने की व्यवस्था रहना चाहिए रेलवे की तरफ से लोकल लोग तो आते ही हैं गाड़ियों में वो डबल भाव में पेन सामान देते हैं लोग लेते भी हैं उनकी मजबूरी रहती है कि वो उतर नहीं पाते हैं